सोनभद्र जिले में बहुत से लोकप्रिय व्यंजन और खाद्य पदार्थ है जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रुरत नहीं है बहुत जैसे खाद्य पदार्थ में जैसे हो गए आसस्क्रीम चाट टिक्की चाट बरा पूड़ी सब्ज़ी ये सब सोनभद्र के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है जिस में खाद्य पदार्थ है ये सब सोनभद्र जिले के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है इन को बनाने के लिए हमें सोनभद्र जिले में बहुत सारे एरिया है वहाँ जाना चाहिए और खाने का ट्राई करना चाहिए और इस का स्वाद का आनंद लेना चाहिए ये पौष्टिक है यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो पौष्टिक बनाई जाती हैं उनके खाना पकाने का तरीका भी बहुत ही यूनीक होता है ज़्यादा ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाता है स्वास्थ्य को देख के खाना को तैयार किया जाता है जिससे खाने से स्वादिष्ट भी लगे और हाँ किसी भी चीज की हानि भी ना हो हमारा स्वास्थ्य में कोई भी गड़बड़ी ना हो और स्वास्थ्य हम लोगों का सही रहे ये सब कुछ डिशें जो हैं ये सोनभद्र की हैं एक बार जगह जगह पे ये सब चीज़ें बनाई जाती है यहाँ पे कांटैक्ट करने के लिए खाने के लिए आप गूगल का सहायता ले सकते हैं वहाँ से पता करके एड्रेस जान के और इस रेसिपी जान सकते हैं आके